हेलो हां जी बोलिए हां जी सर बोलिए क्या खराब है इंजन में खराबी है और कुछ पार्ट्स वगैरह तो शोरूम पे ले आइए गाड़ी हम ठीक कर देंगे देख लेंगे क्या दिक्कत है गाड़ी में ये हरदा पे चार नंबर गली के पास स्टेडियम के पास वहाँ पे है तो आप आपकी गाड़ी गाड़ी मॉडल कौन सी है आपकी आई ट्वेंटी तो इंजन का खर्चा आपको लगभग साढ़े छः हज़ार तक पड़ जाएगा और बाँकी गाड़ी पे डिपेंड करता है देखने के बाद क्या कंडीशन रहेगी हाँ तो आप गैराज ले ले आइए गैराज पे देख लेंगे गाड़ी को क्या दिक्कत है उसमें सर्विस चार्ज़ वो तो दो हज़ार रुपैया रहेगा बाँकी वो गाड़ी पे डिपेंड करता है कि ठीक कंडीशन सही है या खराब है ह्म्म हाँ हाँ उसकी हाँ उसका अलग चार्ज़ लगेगा हर पार्ट में कोई दिक्कत है तो उसका अलग चार्ज़ लगेगा और सुधराई के भी अलग लगेंगे हाँ हाँ जब कभी भी ले आइए अभी ले आइए

ज़्यादा से ज़्यादा तीन घंटे लगेंगे वैसे दो घंटे में काम खतम हो जाएगा हाँ

हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ले आना